सब ग्रहमे हमरा बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छा लागै छै काहेके लिए ओकरा चारु बगल एक छल्ला घूमते रहै छै जेकरा आओर ग्रह से अलग बनाबै छै आओर ओ देखयमे बहुत आकर्षित लागै छै